हांव शिवलिला वाचतां सोमारा सोमारा श्रावणां बी चड करून शिवलिला वाचतां म्हणजे देवाचे बूक बूक वाचतां आनी तेजेर कशें चलपाचें किदें मनशान कशें वचपा जाय कशें धर्मा आपलो सांबाळपाचो तें सगळें हें जालां आनी म्हाका तें आवडटा म्हणून हांव चडशें देवाचेच बूक वाचतां